बर' राव आरो हारिमुआ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदोनिफ्रायनो बे बर' हारि जोनोम जानायनिफ्रायनो फैफाखानाय होन्नानै बुङोब्ला बारा बुंद्रायनाय जानाय नङा बर' रावफ्रा दिनै मदार्नायजेसन जानायनि उन्निफ्रायनो गोबां सोलायबोनो हमदों जोङो गोदोनि समाव जोङो गुबै गुबै बर' रावखौनो रायलायनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि बोजों बर' रायलायनायफोराव गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों जोंनि दिनैनि बर' राव रायलायनायफ्राव जोंङो सरासनस्रायै इंराजी आरो माखासे आसामिस सोदोबफोरखौबो जोङो हाबफानायखौ नुनो मोनदों आरो बेल' नङा गोबां बेंगलि हिन्दी बायदि रावफोरखौबो हाबफा देरनाय नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिनैनो इंराजी रावखौनो सोफानाय बुंनो सोफाबाय दिनैनि जोंनि बर' रायलायनायाव जोङो दिनै मबेबा मोनसे दिग सोङोब्लाबो अबे दायरेक्सनजों थांनांगौ बेफोरबायदि खोथासो रायलायो जोङो आरो दा दायरेक्त बेफोरबायदि सोदोबफोराबो इंराजी सोदोब बुंनो थाङोब्ला बर' रावआ दिनै गोबां सोलाय सोल' जाबोबाय आरो गुबुननि रावफोराबो जोंनि सायाव बिराद गोहोम खोख्लैदों बेल' नङा जे गुबुननि रावाल' जोंनि रावआव गोहोम खोख्लैफैदों जोंनि रावआबो एसामिस रावफोराव गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै एसामिस रावफोरावबो बारदै सिख्लाफोरखौ बरदयसिला बुंनाय बेफोरबायदि गोबां सोदोबफोर दङ जायफोर सोदोबफोरखौ आसामिस मानसिफोरा जोंनि बर' राविनफ्रायनो लानानै थांदों दिनै जोङो बेफोरबायदि लानानै थांनायफोरखौबो हमदांस'नो हाया गोबां रावफोर दङ आरो गान्नाय जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोदो बर' आइजोफोरा दखना आरो जोमग्रा जोमोमोन इन्दिनि नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो अ ब्लाउस गानामोन दिनै बर'फोरा ब्लाउसबो गान्नो हमदों आरो बर' दख'ना गान्नायाबो गोदोनि समाव जोङो फाथानि फाथानि बायदिसो गानोमोन नाथाय दिनै जोंनि गान्नाय जोमनाया मोनसे आलादा महर लाबोबाय आरो जोमग्राफोरखौबो जोङो गोदोनि दिनाव ओरै बिखाखौ खोबनो थाखायसो गानोमोन नाथाय दिनै दिनैनि सोलायनाय फैनायाव जोङो फारसेथिंल' जोमग्राखौ लानायखौ बांसिन नुनो मोनसै बर' आइजोफोरखौ आरो बर' आइजोफोरा दिनै वेस्तार्न सोनाबारि सोनाबारि गोहोम गोग्लै जानानै गोबां सोनाबारि गान्नाय जोमनायफोरखौबो गान्नाय नुनो मोनसै जेरै लंपेन्त हौवाफोरनि बेलायावबाबो गामसा गान्नायखौ गारनानै जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव लंपेन्तसो बांसिन गानो सार्त बायदि गोबां गानो जोङो बर' आइजोफोराबो दिनै सार्त वेस्तार्न जेनबा वेस्तार्न गानग्राफोरखौनो बांसिन गान्नायखौ जों नुनो मोनो